ओइ दखानि नोंथां नोंथांनि गलायाव मा मा केक दंब्रा

ओह दाथ मोनसे गथ' फिसानि बार्टडे फैदों गोबां बेसादखौ नांगौमोन आत्सा बै नारेखलनि केका बेसेबा दाम किल' बाजौ आनारकुलिआ थामजौ इनिफ्राय बैजे जथा फिथा बायदि दङ ना नोंसिनि गलायाव दङ बे खोब मोजांथार जिखुनजा दानो नांगोन दे सेरथामसो नांगोन सेरथामसो नांगोन बेखो बेनिफ्राय मोनसे जिलाफि दङ बै उथ'रिक्ता होननाय दङलै फिसा बेबो दङ दा दामफोरासो गासिबो एके रेदानो थांगोन ना बेसेना अह खमायदोसन गासै रायजोआ मोनजागोनथ अह खमायदोंब्लाथ एसे मोजाङानो आंहाबो गाबोन फुङाव आङो दाइन बाजिआव थांगोन दे आंनि मोखांखौ नायनानै एसे अनसायनाय बेसादा आह लिस खालामाखै मानोब्रा नोंहालाय बहा आजारालाय गा सै मथा मथि जिनै किल' नांगोन गासै थुबुरै ओरै सेरनै सेरनै ओरैहाय दाथ आरो जिलाफिबो नांगोन आर बुन्दिया फाजा भुजिया फाजा भुजिया गैया गुरसेलाय

आनारकुलिआबो दं दे होनब्ला बे गासै बेसादखौ नोंथाङा बे खाथायाव लिरनानै बेसेनखौबो थुबुर खालामजोबदो बेसेनसै अह गुदुं गुदुं दे ओइ गुसुबा आरो राइजोफ्रा एसे गारजि मोनगोनना मोनामदों होननानै गाबोन थांगोन दे दाइन बाजोआव दे दोनबाय दे